अधु कलाकु अॻु मूं तव्हांखे होटल में रोटीअ ऑडर ॾिनो हुओ ऐं मां उन में पालक पनीर बिरयानी ऐं नाननि जो ऑडर ॾिनो हुओ पर हाणे मूंखे उन में अञा कुझु वधाइणो आहे जीअं त दही वड़ा पालक जो सूप और चारि कोल्डड्रिंक ऐड करे मूंखे तव्हां मोकिले सघंदा आहियो